हलो जी सर मेरी बात भोपाल गैलेक्सी इस्टोर पर हो रही है सर मुझे एक लैपटॉप परचेज़ करना था मुझे एक ऐसा लैपटॉप परचेज़ करना है जिसमें इस्पेसिफिकेंसन फ़ीचर्स हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चहिए जो अभी लेटेस्ट हो यही सर साठ हज़ार इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा और इसमें ही मुझे बेस्ट कंपनी का चाहिए और अच्छा चाहिए बट सर मुझे आठ जी बी नहीं मुझे सोलह जी बी तक का चाहिए था यस सर नो सर मुझे उसी कम्पनी का चाहिए और इसी बजट पर चाहिए

नो सर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मुझे यही चाहिए इसकी इस्टोरेज भी ठीक है इस्पेसिफिकेसन ये सारी चीज़ें मुझे यही चाहिए और सिक्स्टी थाउज़ेन्ड में ही चाहिए आप देखिए सर हो सकता है डिस्काउंट मिल सकता है वो सब ठीक है सर पर मैं इतना रुक नहीं पाऊँगी मुझे क्या अभी अर्जेंट में खरीदना था मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतना रुक पाऊँ

एडवांस पेमेंट सर मुझे मेरी फ़्रेंड ने एडवाइस किया था इसलिए मैंने आपको कॉल की मुझे उन्होने कहा था इस बजट में मिल जाएगा तो आप मुझे सिक्स्टी थाउज़ेन्ड में ही चाहिए मुझे लेपटॉप ओके सर ठीक है मैं कल आती हूँ